साढ़े जम्मू च स्किल्ल ते बड़ा बड़ी गै मश्हूरी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ इत्थै स्किल्ल दे कारन उप्पर जि'यां किश किश चीज जि'यां डिप्लोमा कोई आई टी करदे बंदे ओह् गल्ल निं ऐ अजकल कंप्यूटर जैदा कंप्यूटर दी ओह् दी कंप्यूटर दा डिप्लोमा लैंदे कंप्यूटर दे बड़े गै फायदे न स्किल्ल कंप्यूटर मतलब कोई भुक्खा नेईं मरदा ऐ कोई जनेहा मर्जी स्किल्ल सिक्खै कंप्यूटर सिक्खी लै जां फ्ही कोई जां गड्डियें दी जाच सिक्खी लै किसै दी जाच सिक्खी लै बंदा भुक्खा निं मरी सकदा इत्थै बड़े जैदा स्किल्ल न होर किन्ने किन्ने स्किल्ल सनां तुसे ईं कि बड़े जैदा स्किल्ल न क्योंकि हुन मिगी बी चेत्ता नेईं आवै दा ऐ जे किन्ने स्किल्ल न ते में जेह्का मेरे कन्नै होए दा तां में तुसे ईं उ'ऐ सनान्ना में असें कीते दा कंप्यूटर ठीक ऐ कंप्यूटर जेह्का में पैह्लें गै कंप्यूटर रक्खे दा कि सबजैक्ट कंप्यूटर रक्खे दा ते में कंप्यूटर दा डिप्लोमा कीता होर मेरा मेरे दोस्त बी जेह्ड़े में क्योंकि में कंप्यूटर कीते दा ते मेरे दोस्त बी उद्धर उद्धर दे होने ते उ'नें बी कंप्यूटर अजकल हर इक चीज कंप्यूटर च गै कंप्यूटर दे फायदे बी बड़े न अजकल हर चीज कंप्यूटर च ऐ जि'यां हुन बैंक च जाह्गे इक ते मेरा दोस्त बैंक च ऐ लग्गे दा कंप्यूटर उत्थै कंप्यूटर हर इक चीज कंप्यूटर कुसै ई कोई मेल ई करनी होऐ जां किश कोई फार्म गै लाने होन तां किश बी तां ओह् हर इक चीज कंप्यूटरै उप्पर क्योंकि कंप्यूटरै शा बगैर कोई चीज है निं ऐ जेह्की बी चीज दिक्खो तुस ते जेह्का बी कोई फार्म निकलग जेह्का बी किश करो ता ओह् कंप्यूटर अजकल केइयें लोकें तां अपने लैपटाप रक्खे दे अपने घर रक्खे दे जेह्का थोह्ड़ा बंदा पढ़े लिखे दा होग थोह्ड़ा नौकरी करदा होग तां उस बी लैपटाप रक्खे दा क्योंकि हर इक चीज हुन तुस कंप्यूटर उप्पर गै होनी ते मेरे दोस्त केईं दोस्त सारे गै लग्गी गेदे ओह् ते इक दिन की जे में कि अस्पताल गेआ और अस्तपाल गेआ उत्थै दिक्खेआ में कि पलें पलें हुन जेह्के लोक जंदे हे पर्चियां कटांदे हे अग्गें इन्ना टैम लांदे हे अस्तपाल किन्ना टैम लगदा हा ऐ निं पर्चियां कटाओ फ्ही उसी दिक्खो उप्पर जाओ डाक्टरे ई दिक्खो डाक्टर कोह्का हुन में गेआ अस्तपाल ते उत्थै दिक्खेआ तां ऐप ऐप कंप्यूटर उ'ऐ ऐप लग्गे दा उत्थै उत्थै इक उत्थै ऐप मिकी उ'नें में दिक्खेआ ते उत्थै ए पी ऐच्च ए पी ऐच्च ऐप में दिक्खेआ यार उ'नें मिगी सनाया जे असें इ'यां ऐप गी डाउनलोड करो तुस अपनी पाओ अपना नांऽ पाओ जेह्का थुआड़ा पेशेंट जेह्का थुआड़ा बमार बंदा ते उसी नुहाड़ी पूरी आई डी भरियै ते रिक्वेस्ट करो में गेआ छड़ा ते पञैं मिन्टें च आई डी भरियै में ते द'ऊं मिन्टें च कम्म होई गेआ पर्ची बाह्र आई अपने आप कंप्यूटर चा इन्ने कंप्यूटर दे फायदे किन्ना फायदा ऐ निं जेह्का बंदा बचैरा जंदा अस्पताल किन्ना घैंटे द'ऊं पर्चियें पर लाई ओड़ो पर लग्गी जंदे अजकल छड़े पैह्लें गै ओह् ऐप लग्गे दे थोह्ड़ा स्कैन करो ते बस पूरा कम्म पर्चियां अपने आप बनी दियां में तां दिक्खेआ जे कंप्यूटर दे बड़े गै फायदे बड़े गै फायदे कोई बी दिक्खो अजकल जि'यां केईं कंप्यूटर ते बड़ा गै हुन होए दा हर जगह् कंप्यूटर कंप्यटूर गै होए दे होर कंप्यूटर दे फायदे क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूटर दे फायदे बी बड़े न हुन जित्थै माए जाह्गे तुस भामें कुतै नौकरी नौकरी बी करगे जि'यां कुतै बी नौकरी करगे तां कंप्यूटर दे फायदे बड़े न जि'यां तुसें मतलब केईं बंदे जेह्के बड़े बारी उ'नें किश चीज नेईं लभदी तां अजकल चली दी कि हर हर जगह् इंस्टिट्यूट खु'ल्ली दे जे तुस आई टी च डिप्लोमा करी लैओ ते फ्ही तुस अपना कम्म करी लैओ जां अपनी गै दकान खोह्ली लैओ कुतै जां कुतै कुतै तुसे ईं कारखाना लभदा कार इंडस्ट्री लभदी कारखाना लभदा उत्थै तुस करी सकने उत्थै तुस कम्म करी सकने ते अपने मतलब शैल पैसे थ्होई सकदे तुसे ईं तुसें ओह् करी सकदे तुस जि'यां ऐग्रीकल्चर कुतै बी अस्पताल लगी गे कुतै लगी गे ते तुस लगी सकदे कि'यां हर जगह् कंप्यूटर गै ऐ यरो रेडियो लोजी जित्थै मर्जी जाओ